गोंयची म्हजी फामाद अशी लेखिका जावन आसा ती म्हटल्यार हेमा ताई नायक ती केन्नाय म्हणजे ती सदांच म्हाका आवडटा कारण तिचें लिखा लिखाण जें आसता तिचें बरोवप जें आसतां तें म्हणजे आमच्या दैनंदीन जिवनांतल्या खऱ्या प्रसंगांचेर आदारीत आसता आणी चड करून बायलांचे जे प्रस्न आसता बायलांचे जे समस्या आसता बायलांक जो कसो मान मेळटा किंवा मान मेळना ह्यो गोश्टी तिणें उघडपणें आनी अगदी सत्य प्रकारान तिणें आपल्या लिखणेंतल्यान मांडून दाखयिल्लें आसा म्हणून म्हाका सदांच हेमा नायक आवडटा आणी तिजी प्रत्येक पुस्तकां हांव वाचतां तिचे प्रत्येक उपक्रमांनीय हांव हजेरी लायतां आणी ती जें आपलें समाजांतले वेगळे वेगळे प्रस्न कशे सुटावे करता ते म्हाका सदांच खूब आवडटा